گڈ مارننگ سر آپ موبائل شاپ سے بول رہے ہیں سر مجھے ایک نیو موبائل چاہیے تھی سر ایپل کا آپ کے پاس ہوگا سر ایپل کی کیا قیمت ہے سر اس کے کیمرے کیسے ہیں سر سر اس کی گارنٹی کتنی ہیں سر اس کی بیٹری کتنے دیر تک چلتی ہے سر سر ریئل می کا کیمرا کیسا ہے سر کچھ بتا سکتے ہیں ریئل می ریئل می سر سر ایپل اور ریئل می میں سر سر بیٹری سر سب سے اچھی کس کی چلتی ہے سر میرے لیے کون سے بہتر ہوگا ٹھیک ہے سر میں آپ سے شاپ پہ پر آ کے ہی بات کروں گا سر ٹھیک ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ